سلام علیکم ڈاکٹر راشد صاحب بات کر رہے ہیں جی ہلو جی ڈاکٹر راشد صاحب بات کر رہے ہیں جی السلام علیکم سر مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ میں جو ہوں پچھلے کچھ ہفتوں سے کچھ دنوں سے اچھا نہیں محسوس کر پا رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میری طبیعت میں کچھ ناسازگی ہے کچھ ناسازی تو میں چاہتا تھا کہ آپ سے کچھ بات کروں اور اس حوالے سے آپ کچھ علاج مجھے تجویز فرمائیں سر میں چار سے پانچ گھنٹے نیند لیتا ہوں جی

جی جی جی جی ضرور

جی جی

جی جی

جی ہاں در اصل مجھے یہ کہنا تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی جلدی اس کا سبب مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں جلدی لیٹ جاتا ہوں لیکن مجھے نیند نہیں آتی

جی جی

جی جی جی جی جی بہت مجھے بہت شکریہ آپ کا سر تھینک یو سو مچ